जय झूलेलाल मां मोना भागवाणी हा अन्य ग्रहण ते बि ग्रह ते बि रहण जी व्यवस्था करे थी सरकारु असांजी सरकारु हाणे जीअं चंद्रयान चंद्रग्रह ते वियो हुयो उते काफ़ी सारियूं उन्हनि में शइ दिखी उते पथर और सभु शइ जी जानकारी वठनि था पिया ताक़ी उते माण्हू अगरि रही सघनि रहण जहिड़ा त उते व्यवस्थानि जो ध्यानु रखनि था पिया और असांजी सरकार अॻिते जी योजना लाइ हर क़दम सुठो क़दम कर वठे थी पई और उनखे असांखे छा करिणो आहे उते वञी करे हुननि जी बि व्यवस्था करे थी पई जय झूलेलाल